आंनि एक्सप्रेन्स बायदिबा आं बासजों बेरायबाय बेरायनायालाइ बासजों बेरायनो मोजाङानो एसे माने थाब्बो सौहैयो मालाबा टाइमाव जों दा उदालगुरियाव थायोना उदालगुरिनिफ्रायबा बासनि फिसिलिटिया मोजां नों कक्राझाराव थांनोबो बास एभेलेबेल दङ गुवाहाटि थांनोबो दङ आरो तेजपुर साइटटिं थांनोबो दङ ओमफाय बासजोंहाय थाब सौहैयोनालाय गुवाहाटिफोराव थांबा मोजां आरो बासजों गुवाहाटि थांनोबा बासजोंहाय साबसिन ओमफाय बास बासजों थांबाबो मालाबा टाइमाव गाज्रि जायो हासुनो ओंखारबा माबा बिदिबा एसे फ्रब्लेम मोन्नाय जायो ओमफाय मेंनायबो मोनो मालाबा बासजोंहाय थांबा आरो जायाहाय बासाव जिरायबा खर' गिदिङो नालाय बिदिबा इसे प्रब्लेम जायो आरो गोबानो ओंखारनाय मानाय बेनिफ्राय मालाबा ट्रेनजोंहाय थाङो ट्रेनावबा नोङो बिदि टइलेद सलेदनि फिसिलिटि थायो आरो आमफाय बासावबा नों मोनसे स्टपिसाव लाखि लांबासो हाबाय बेलेकआव न'वाव ओंखारबा प्रब्लेम जालांसिगोन आरो उम ओमफाय बिदिनोसै मोजांबो गाज्रिबो